हर बच्चा पढ़दा हर बच्चे दा कोई ऐम होंदा जि'यां मेरा ऐम ऐ में आर्मी च जाना इ'यां हर बच्चे दा इ'यां इ'यां हर हर बक्खरा बक्खरा ऐम होंदा जि'यां कोई कुसा दा ऐम होंदा आई ए ऐस्स बनना कुसा दा बनदा में पुलिस च जाना कोई आखदा जि'यां में नेवी च जाना एयर फोर्स च जाना कोई आखदा में बड्डी बड्डी पोस्टें पर कोई आखदा कोई आखदा असें बिजनस करना इ'यां सारें दा अपना अपना बक्खरा बक्खरा ऐम होंदा पढ़ी लिखियै ते पढ़ना लिखना ते जरूरी ऐ पैह्लें ते दुजा हर बच्चे दा अपना ऐम होंदा पढ़ाई करो ते हून जि'यां साढ़े घर ऐ साढ़े घर दे हालात थोह्ड़े माड़े न साढ़े अस गरीब घरें च आने जि'यां हून अस अपने स्कूल इद्धर नार्मल स्कूल इ'यां सरकारी स्कूल पढ़ने इद्धर नार्मल अपनी जेह्ड़ी इद्धरा दी अपनी पढ़ाई नार्मल पढ़ाई करने अस इ'यां अपने घर कम्म बी बड़े होंदे गरीब घरा दे अपने घर बी कम्म करना पढ़ना बी ऐ सारा कुछ करना ते ते हून जि'यां बड्डे सौक्खे लोग होंदे ओह् बड्डियां बड्डियां कोचिगां लेई लैंदे ते बड्डे बड्डे अफसर बनी जंदे शैल पढ़दे शैल कोचिगां लेई दियां होंदियां शैल बड्डे बड्डे अफसर बनदे हून साढ़े इत्थें गरीब लोग जि'यां ओह् बचैरे कोई कोई इ'यां अपने डैड़ी दा कम्म करी लेआ कोई बिज़नस खोह्ल्ली लैंदा कोई कोई दकानां खोह्ल्ली लैंदा कोई अपना कम्म पाई लैंदा कोई गौरमैंट जॉब चली जंदा कोई बचैरा फैक्ट्री च लग्गी जंदा जेह्ड़े शैल नेईं पढ़दे कोई बचैरा बड्डी बड्डी पोस्टें पर चली जंदे

नार्मल पढ़न चली जाना इ'यां ते उं'दे कोला बी थोह्ड़ा मता सिक्खेआ गै कुछ ना कुश ते साढ़े पिंड दे मुड़े हे जि'यां बोलदे होर बी बड़े मुड़े हे बड़े बड़े पढ़े लिखे दे हे बड्डियां बड्डियां कोचिंगा लेई दियां हां उं'दे घर बी पढ़े लिखे दे हे हून उं'दे घर दे बी बड़े लग्गे टीचर हे उं'दे घर दे बी उ'नें अच्छी ऐजुकेशन अच्छी गाइडनस मिली ओह् अच्छी अच्छियें पोस्टें पर जा दे साढ़े पिंड मुड़ा होर बी इ'यां ऐस्स आई गेआ मुड़ा ओह् बड़ा जेदा पढ़दा हा ते बड़ा जैदा पढ़दा हा ओह् ओह्दा पैह्लें गै ऐम हा भला में पुलस च जाना ओह् स्टार लग्गने चाहिदे मेरे मूंडे पर सिद्धे उस्सी एह् शौंक हा में अपने उं'दे घर दे बी गरीब हे उस्सी शौंक बड़ा हा पर में पुलस च जांऽ ओह् हून दो साल होआ ओह् सिद्धा ऐस्स आई गेआ इ'यां हर बच्चे दा बक्खरा ऐम होंदा हर बच्चा पढ़ी लिखियै गौरमैंट जॉब ते लेई निं सकदा क्योंकि जॉब जॉब ऐ बड़ी घट्ट हून सारे बच्चे जिन्ने बी ऐ पढ़े दे सब पढ़े लिखे दे ऐ नार्मल जैदा कोला जैदा बच्चे बारां ते पढ़े दे गै पढ़े दे ते अजकल्ल सारें गी गौरमैंट जॉब सारें गी गौरमैंट जॉब लभना ते मुश्कल ऐ ठीक ऐ नां ते सारे गौरमैंट जॉब नेईं लेई सकदे केईं बचैरे फिट्ट बी निं होंदे केईं अपना बिज़नस खोह्ल्ली लैंदे कोई गौरमैंट जॉब च चली जंदा कोई अपना प्राईवेट कम्म खोह्ल्ली लैंदां कोई अपने डैड़ी दा कम्म संभाली लैंदा कोई जिंदियां खेत्तियां बाड़ियां होंदियां जिंदी अपनी जमीन जमून ऐ ओह् अपने खेत दा कम्म करी लैंदे फार्मिंग बगैरा करी लैंदे केई बाह्रले देश चली जंदे इ'यां जेह्ड़े सौक्खे घरे दे होंदे ओह् जैदातर ते अजकल्ल मुड़े मड़े बाह्रलेे देश चली जंदे इ'यां वीज़ा बूज़ा लाइयै उद्धर बी कम्म गै करदे ऐ पढ़े लिखे दे बंदे दा एह् ऐ हर बंदा गौरमैंट जॉब नेईं लेई सकदा हून असें जि'यां हून में ऐं ते अपने घर दा कम्म स्कूल ते नार्मल में पढ़ना होन्ना हाल्ली बी मेरी पढ़ाई चला दी ऐ गै में हाल्ली अड़जैस्ट नेईं ऐं में हाल्ली बड़ा जैदा सारियां जो भर्थियां दिक्खी ओड़ियां इ'यां ओह्दे बिच्च में मैडिकल स्कूल ते मैडिकल मेरा फिट्ट होई जंदा रनिंग मेरी फिट्ट होई जंदी में पूरा फिट्ट होई जन्ना जिसलै रिटन रिटन च में थोह्ड़ा रेही जन्नां क्योंकि साढ़ी कास्ट ऐ जनरल ते जनरल दा मैरिट बी हाई जंदा पर ठीक ठाक जंदा पर हून मिगी होर जैदा में जियां हून अपने इद्धर सरकारी स्कूल पढ़ेआ नां असें कोई टयूशन बगैरा घर दा कम्म बी करना इन्ना जैदा पढ़ी निं सकै मैंह्नत करदे हे बड़ी जैदा मैंह्नत बी कीती हाल्ली बी करा ने पर सानूं घर दे कम्म बी करने पौंदे स्कूल दा आना पैह्लें सवेरै उट्ठना ते कम्म कुम्म पैह्लै घर दा कम्म करा करना थोह्ड़ा मता फिर स्कूल जाना त्यार श्यार होइयै ते उत्थै स्कूला पढ़ी पूढ़ी आना ते फिर घर आई जाना फिर खेतें दा कम्म बगैरा करन गांइयां गुंइयां रक्खी दियां होंदियां उं' दे कोल चली जाना व उ'नें गी पट्ठे पुट्ठे पाने फिर आइयै शामीं थोह्ड़ा मता पढ़ी लेआ कोई इ'यां सानूं मतलब कोई इ'यां मतलब स्हेई फैसलिटी नेईं ही इ'यां जि'यां हून लोग कोचिंगां लेई लैंदे बाह्र चली जंदे कोचिंगां लैन हैं इंस्टिटयूट होंदे इ'यां बड्डे बड्डे प्राईवेट इंस्टिटयूट होंदे स्हेई स्हेई टीचर होंदें इ'यां बगैरा बगूरा जि'यां रटैर आई ऐ ऐस्स अफसर इ'यां पुलस अफसर ओह् जेह्ड़े अपनी अच्छी गाईडैंस दिं'दे अपना उं'दे कन्नै शेयर करदे अपना जेह्ड़ा उं'दे कन्नै होए दा जि'यां ओह् पढ़े दे जि'यां उ'नें मैह्नत कीती दी अपनी हर इक चीज उं'दे कन्नै शेयर करदे ओह् स्हेई स्हेई उं'दे कोल स्हेई गाईडनैस होंदी ओह् जिं'दे कोल स्हेई गाईडनैंस होंदी ओह् चली जंदे नौकरियें च बड्डियां बड्डियां पोस्टें पर चली जंदे पुलस बगैरा इ'यां आई ए ऐस्स बगैरा डी सी इ'यां बड्डे बड्डे कोई एह् पालटिकस च चली जंदा कोई जेह्ड़े कोई पालटिक्स जा दा कोई इ'यां घरा दा कम्म करा दा कोई गौरमैंट जॉब करा दा हर इक मतलब गौरमैंट जॉब निं करी सकदा हर इक जनां गौरमैंट जॉब नेईं करी सकदा खेते दा पर अपने घर दे कम्म बी जरूरी ऐ ओह् बी सानूं करने चाहिदे हर अजकल्ल जि'यां सानूं गौरमैंट जॉब अस जिन्ने बी जैदातर लोग हैन गौरमैंट जॉब पिच्छै दौड़े दे पर पढ़ी लिखियै गौरमैंट जॉब लैना ते बड़ा जैदा मुश्कल बी ऐ पर इन्नी जैदा पोस्टां बी निं ऐ कि हर बच्चा गौरमैंट जॉब करै ओह् बड़ा जैदा मुश्कल ऐ हून जेह्ड़े बड़े बड़े पढ़े लिखे दे होंदे ओह् बचैरे आखदे चलो अस अपना टयूशन इ'यां कोचिंग देना बच्चें गी स्टार्ट करी ओड़नी ओह् अपना इंस्टिटयूट बगैरा इ'यां छोटा छोटा इंस्टिटयूट खोह्ल्ली लैंदे पिंडें बिच्च पढ़ान लग्गी पौंदे ते ओह् अपना ओह्ड़ा कम्म शुरू करी लैंदे जि'नें गी आर्मी बगैरा जेह्ड़े जिं'दी फिटनैस्स होंदियां शैल अच्छियां अच्छियां ओह् आर्मी बगैरा च चली जंदे